भारत हादरनि लादाक होननाय मोनसे ओनसोलाव आङो बाइकजों थांनो होननानै सानो नाथाय आङो बाहाय खनसेबो थांफेराखै बे लादाखआव मानो थांनो होनोब्ला बिनि माखासे हाजोफोरनि आरो बरफनि माखासे सावगारिफोरखौ सिनारिफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोननानै दङ बेवहाय आङो बाइकजों थांनो होननानै सानगासिनो दङ